मूंखे त भई शौक़ु आहे ॾाढो भई मुंजे घर में भई बाग़ु हुजे गमला ऐं पौधा ऐं मुंहिंजे घर में आहिनि बि मुंहिंजे घर में विरांडो ठहियलु आहे विरांडे में ॾह गमलनि जा पौधा आहिनि मुंहिंजे घर में ऐं मूंखां सवाइ मुंहिंजी गुड़िया आहे उन खे मूंखां वधीक ई शौक़ु अथसि उहा हर विसपत या हर आरितवारु ॾींहुं उन में खाद वाद विझंदी आहे ऐं छिडो ॾुध बि विझंदी आहे उन खे सीचंदी आहे माना ऐं अन खोटे करे मिटीअ खे हेठि मथ करे जल वल विझी करे मन ॾाढो सुनहरो माना कंदी आहे मूंखां वधीक मुंहिंजी गुड़िया खे बि शौक़ु आहे ऐं भई उहा बि माना उन्हनि जी ॾाढी देख रेख सुठी तरह कंदी आहे